पोर्तुगीज टायमार आमकां कोंकणी तितली उलोवंक मेळ नासली कोंकणी आमी फकत रांदचे कुडीन उलयतालीं पूण आतां आमी कोंकणी पुस्तकां पळयता तातूंत वाचपाकूय शिकता तशें आतां सोशल मिडीया हें जालांच की लोक गुगलार आमी कोंकणी ट्रान्सलेशन आयला ए आय भारतान जशें आय आय टी ती भारत मद्रास आमकां एलेक्सा कडल्यान कोंकणी आयकपा आयकपाक मेळटली होवूय तांचो एक बरो प्रोजेक्ट आसा